इलैक्टरसिटी साढ़े बिजली साढ़े ग्रांऽ बिच्च कैह्दे बास्तै यूस कीती जंदी इक ते पैह्ला कम्म कि अगर असें कोई मोटर माटर लाई दी ऐ खूहा च ओह्दै कन्नै सानूं पानी कड्डने दी जरूरत पौंदी ते अस बत्ती कन्नै उस्सी मतलब मोटर लान्ने ते फ्ही साढ़ा पानी आंदा ते पैह्लें इस कम्मा आस्तै यूस कीती जंदी ही हून साढ़ै नलके लग्गे दे ते साढ़ै बड़े सारें लोकें अजकल्ल उन्नी ओह् होई गेदी सारें लोकें टैंकियां फिट्ट कराई दियां होंदियां अपने कोट्ठें पर ओह्दे कोट्ठे पर पानी चाढ़ना कि'यां ओह्दे बास्तै बी सानूं बत्तिये दी जरूरत होंदी ऐ अस मोटर लान्ने होन्ने ते उप्पर पानी पजाने होन्ने अपनी टैंकी च फिर रुट्टी बनानै आस्तै अजकल्ल इंडक्शन चले दे हीटर चले दे ओह्ले लाई लैने होन ते ओह्दै कन्नै साढ़ी गैस दी बच्चत होंदी बचत होंदी गैस गूस बची जंदी इ'यां गैस तुआनूं पता ते है किन्नी मैंह्गी भरोंदी ते अगर बत्ती कन्नै साढ़ा कम्म होई जंदा ते ओह् साढ़ी बची जंदी अस रुट्टी बनानी गै इंडक्सन हीटर यूस करने होन्ने ते उं'दे पर बत्ती कन्नै चलदे ओह् ओह् सानूं रुट्टी बनाने च मदद करदे इक होइयै पानी आह्ली मोटर लाइयै सब पानी भरी लैन्ने होन्ने दुआ कम्म फ्रिज अगर हून गर्मियें दिनैं तुस दिक्खो अप्पू गै फ्रिज्ज बी बड़ा जरूरी ऐ फ्रिज्ज बी बड़ा जरूरी ऐ ठंडा पानी पीना मैकसिमम हून इस टाइम ते बड़े घट्ट लोग यूस करदे पैह्लैं पैह्लैं लोग घड़े रक्खे दे होंदे हे लोकैं अपनै घरैं ते उं'दै बिच्च भरी लैंदे रेह् पानी ठंडा होई जंदा रेहा पानी ते घड़े दा पानी किन्ना'क होंदा ओह्बी तौले मुक्की जंदा घड़ा सानूं उत्थै कम्म देई सकदा ठंडा पानी देई सकदा ते फ्रिज्ज अगर अस बत्ती कन्नै बत्ती होऐ ते अस फ्रिज्ज लान्ने होन्ने फ्रिज्ज अज्ज सानूं किन्ने फायदे दिंदा साढ़ी रातीं रुट्टी बची जाऽ इ'यां बेस्ट होंदी नाजा दी किन्नी बर्बादी होंदी जे साढ़े फ्रिज्ज होऐ अस फ्रिज्जै बिच्च लाई ओड़चै चौल सवैरे अस उऐ चौल खाई लैच्चै सब्जी बची जाऽ अस फ्रिजै बिच्च रक्खी ओड़ने होन्ने दुऐ दिन खाई लैन्ने होन्ने किन्नी बच्चत होंदी जेह्ड़ा मतलब जेह्ड़ा असें इ'यां करी साढ़ी ओह्कड़ी सब्जी बची दी होऐ साढ़ी रुट्टी खराब होई जाऽ सुट्टी ओड़नी दुऐ दिन मुड़ियै असें नमीं बनानी ते ओह् किन्नी बेस्ट होनी अगर असें दुऐ दिन मुड़ियै बनानी शामीं अगले दिन शामीं बनाई लैच्चै ते सवैरे आह्ला टाईम निकली जंदा किन्ना फायदा होंदा किन्नी मतलब बच्चत होंदी ते अगर अस फिर फ्रिज्ज होऐ अस ठंडा पानी लान्ने ओह्दै च सब्जियां सुब्जियां नमियां लेओने बाह्रा सब्जियां सड़ी जंदियां फ्रिज्जे च रक्खनियां होन नेईं सड़दियां बचाऽ होई जंदा बची बूची जंदियां ठंडियां रौंह्दियां ताज़ियां रौंह्दियां ते अस बनाई लैन्ने होन्ने जिसलै मन करै अस किन्ने किन्ने दिन तक सब्जी सक्खी सकने दस दस पंदरां पंदरां दिन तक्कर सब्जी अस रक्खी सकने टमाटर टमूटर फ्रिज्जै बिच्च ते जे बाह्र रक्खने होन तां ते खराब होई जंदे द'ऊ त्र'ऊं दिनैं च गै ढिल्ले होई जंदे द'ऊं त्र'ऊं दिनें च घम्मन लग्गी जंदा ते इस करी बत्ती सानूं इस कम्मा च बी फैदा दिंदी फिर उ'नैं गर्मियैं दिनैं मास्सा अन्दर निं बठोंदा बाह्र नि बठोंदा जे बत्ती नेईं होऐ इन्नी धुप्प भखदी बूह्टें हैट्ठ चलो कोई बेही जाह्ग दिनैं ते बेही जाह्ग बूह्टैं हैठ पर रातीं कनेह् बूह्टैं हैट्ठ बौह्ना इस्सै करी कुल्लर चलानै बास्तै पक्खे लानै बास्तै बत्ती कम्म दिंदी सानूं ग्राएं च फ्ही खेत्तरें च मोटरां लाई दियां होंदियां लोकैं हैं फसल फुसल रहाई दी होंदी ओह्दै बास्तै बी सानूं बत्ती दी जरूरत पौंदी अस करने होन्ने बत्ती बुत्ती अस लान्ने होन्ने असें बत्ती जिसलै खेतरैं च निं लाई दी होंदी मोटर बम्बियां लाई दियां होंदियांओह् बी अस बत्ती कन्नै जोड़ने होन्ने ते साढ़ै खेत्तरैं बिच्च पानी पूनी चली जंदा खेत्तरें बिच्च शैल पानी पूनी लग्गी जंदा साढ़ी फसला गी फसल साढ़ी शैल होई जंदी खेत्ती बाड़ी च सानूं इस कम्मै कन्नै कम्म दिंदी ओह् बत्ती बस पानी पूनी देने गी संचाई करने बास्तै बत्ती सानूं कम्म दिंदी होर बाकी साढ़े घरे दे कम्मैं च गै हून अजकल्ल इलैकट्रिक गड्डियां चली जि'यां कुदै जाना होऐ अजकल्ल निक्के निक्के ऐटो चले दे इलैक्ट्रिक स्कूट्रियां चली दियां बत्ती कन्नै बत्ती कन्नै चार्ज होंदियां चलदियां पैटरोल बचदा साढ़ी बत्ती सानूं किन्ना फैदा देआ दी पैट्रोल बचदा पैट्रोल इ'यां पैट्रोल पाना होऐ किन्ना प्लयूशन पैदा होंदा एह् सारे लोग इलैक्ट्रिक गड्डियां लेई लैन ते प्लयूशन ते मुक्की जंदा प्ल्यूशन दा सधार होई जंदा प्लयूशन नेईं होंदा फिर प्लयूशन च थोह्ड़ा सुधार होई जंदा हवा थोह्ड़ी साफ होई जंदी साह् लैने दे लाइक होई जंदी नेईं ते किन्नी गंदगी ऐ किन्ना प्रदूशन ऐ इसलै होऐ दा ते जे ओह् नेईं होऐ प्रदूशन नेई होऐ ते शैल हवा होंदी लोकें गी किन्नियां बमारियां लगदियां प्रदूशन दी बजह् कन्नै साह् लैने कन्नै फेफड़े सड़ी जंदे प्रदूशन दी बजह् कन्नै इलैक्टरिसिटी कन्नै अगर साढ़ी गड्डियां चलादियां सानूं किन्ना फैदा होआ दा कोई खतरा निं ऐ ते उस गड्डी गी कोई खतरा निं क्योंकि उन्न कोई प्लयूशन निं कड्डना ते बत्ती सानूं किन्ना फैदा देआ दी फ्ही इक होर कम्म बल्ब जगानै बास्तै सानूं लाइट रातीं बच्चैं पढ़ना होंदा ते चल अगर बत्ती नेईं होऐ ते न्हेरै कि'यां पढ़ना नेईं पड़ी सकदा बंदा पैह्लैं पैह्लैं परानैं जमानैं च लोग दीये जगाइयै पढ़दे होंदे हे उ'नें दिनें नेईं होंदियां हां बत्तियां हून चलो साढ़ा टैम ऐ अस इस चीज च कि बत्तियां बुत्तियां सानूं मिली जंदियां बत्तियाें दी सानूं कोई परवाह् निं ऐ अस बत्ती जगाइयै रातीं पढ़ी सकने इक इक दो दो बजे तक ञ्यानें पढ़दे बत्ती जगाइयै पढ़दे रौंह्दे जे बत्ती नेईं होऐ ते केह् पढ़ना साढ़े अस अगर हून अस पढ़ने गी बौह्चै उसलै बत्ती चली जाऽ ते केह् पढ़ना सेई जाना चुप्प चपाते जे बत्ती होऐ बंदा पढ़दा रौंह्दा बत्ती सानूं बत्थेरे फैदे देआ दी बत्ती बगैर बत्ती दे बी आक्खो ते केह् लाइफ ऐ न्हेरै मन्हूरै आदिवासी आह्लैं लेक्खै आंह्गर बगैर बत्ती आदिवासी आह्लैं आंह्गर गै जि'यां अदूं रौंह्दे हे न्हेरै बट्टे मारी मारी अग्ग जगांदे रेह् ते बत्ती सानूं बड़े फैदे दिंदी असें न्हेरा होऐ लोऽ होई जंदी बत्ती आई जाऽ ते दिन आह्ले आंह्गर गै लगदा सानूं बत्ती सानूं दिन आह्ले आंह्गर फील करांदी ते पानी भरने च बत्ती सानूं मदद करदी कपड़े धोनें च बाशिंग मशीन च अजकल्ल जनानियां इन्नियां सुखम होई गेदियां कुड़ियां ब्यांह्दे मगरा बाशिंग मशीन पैह्लैं देई ओड़दे भला साढ़ी कुड़ियैं हत्थैं कन्नै नि कपड़े धोना पौन ते ओह् फ्ही मशीना बिच्च कपड़े धोंदियां मशीनै बिच्च कपड़े कुपड़े धोंदियां ते फिर उत्थै बा सानूं टाइम दी बच्चत होई जंदी मशीनै च कपड़े धौंदियां ओह् फैदा होई जंदा ते किन्ने फैदे सनांऽ में बत्ती सानूं बड़ा जरूरी ऐ खेत्ती बाड़ी च संचाई करने बास्तै जरूरी ऐ ते होर साढ़े साढ़े ग्रांऽ च ते सिर्फ संचाई करने बास्तै गै लाइट खेत्ती बाड़ी च बत्ती कम्म अ'वा दी होर कुसा कम्मा च निं अ'वा दी ऐ इसलै बस इ'यै फैदे ऐ सानूं बत्ती दे बस में इ'यै आखना चाह्न्नी कि बत्ती बड़ी जरूरी ऐ अगर बत्ती नेईं होऐ ते केह् गजारा ऐ चलो जीना ते तां बी ऐ गै ऐ पर ओह् जीने दा कोई ओह् निं ऐ बत्ती बड़ी जैदा जरूरी ऐ